ओइ केथि आं नोंनाव जि अर्डार खालामहरनिहाय दानो सोलाबगोन ना सोलाबा

आंनो आगर गुबैखौ पन्द्र'खानसो हर आरो इन्दि दिखौ पसिसखानसो हर

हिसाब खालाम आंनो माने सप्तानैनि गेजेरावनो नांगौमोन आरो आगर गुबै पन्द्र'खान ओमफ्राय इन्दिजिखौ पसिसखान आरो माथा जि बिदनफोरखौ बिसखानफोरब्लाबो जागोन आरो बिस खान होमब्लाबोथ' हाजोब हाजोबाखै औ

गांसेयाव बेसांसो लागोन नोंलाय

गां गांसेयावथ' एसां सलियाना दा दसे मा आगर गुबैफ्रा ओरैनो हलसेलावथ' नौस'आवनो मोनो माथो औ कुवालिटिनिथ' खोथा थायो थानाया होमब्लाबोथ' आं लाबोबाय थाखायोना औ आं थांनानै नाहैनाय जागोन ना थांनानै इन्दिनिखो पसिसखान होन्दों आङो औ आगरगोनां फाग्लिहोन नोङो अबावलाय तिन हाजार गाहाम थांनांगौ जाखो आं बेफारिया लायबाय थाग्रायालाय अत्र'स'नि लाबोयो आङो गांसेयाव

अ आं दे होमब्ला आङो थांनानै रायज्लायहैनोसै कुवालिटिखौबो नायनाय नायनांगौ जागोन ना माबायदि दादों डिजाइनफ्रा गामसाखौ नांथ'लन्दां जायखिया गामसाया र' आं कास्टमार नागिरग्रोनि बिदिब्ला कास्टमार नागिरनानै मोनोब्ला कास्टमार नागिरना मोनोब्ला अर्डार हरगोन आङो जागोन दा दखाना दङ दंनायालाय बाजारावबो एसे गिदिंनांगौ जायोना देह

देह खैखानसो लादों ए खैखानसो लादों होन्दां लफायखौ खुन्थिसेयाव दे बिदिब्ला दोन्थ'नोसै दे